जोंनि गामियाव फालांगिफोर बुङोब्ला दाउ अमानि फालांगि आरो बिदिनो गय बायदि मैयानि फालांगि सोलियो जोंनि ओनसोलाव बि फालांगिया गोबां सोलियो मानो होनोब्ला दिनै दाउ अमानि फालांगिया जोंनि ओनसोल गामिफ्राव गोबां सोलियो बुंनो थाङोब्ला जोंनि न'खर न'खर दाउ अमानि फालांगिखौ बयबो खालामजोबो बि फालांगि खालामनानैनो दिनै गाव गावनि न'खरखौ दैखाङो एबा फसंनानै लायो आरो गावखौ जिउ खांनायाव फसंथानानै दोननो हायो बे फालांगिनि गेजेरजोंनो दिनै गावनि न'खरखौ गेरेमसा खालामनाय आरो इयुनाव फिसा फिसौनि थांखि होसोनायाव गोबां मदद होयो बिनि गेजेरजों जों बेखौनो मिन्थिनो मोनोदि जोंनि गामि ओनसोलाव सोलिनाय बे दाउ अमा फालांगिया बुंनो थाङोब्ला बर' हारिजों हारिनि नागारजायै मोनसे बाहागो होननानै बुंनो हागोन मानो होमब्ला जोङो सिगांनिफ्रायनो बेबायदि फालांगिखौ खालामबोबाय थादों आरो दिनैसिम खालामबाय दङ बिनि लोगोसे गय फालांगि गय फालांगि होनोब्ला दिनै बर' गामि गामि गय बागान जाहा बयनिबो न'खराव दङखौनो बुंजायो जोङो गयनि फालांगियाव बेखौनो जोङो मुलामफा मोनहरदोंदि जोङो गय बागान दख्ल'सेयावनो जोङो गोबां फिथाइ मोननो हायो गय फिथाइ मोननायनि फिथाइआ जोंहा गोबां राङाव फानजायोब्ला जोंहा बिनि मुलामफाखौ मोननो हायो बेजों लोगोसेनो